अॼु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त जेके ॿोली जेका भाषा जेका सिंधीअ जी अलॻि थींदी थी वञे उन खे जॻाइण लाइ माण्हुनि खे सिंधी भाषा छा आहे आसे पासे खे ख़बर पए त इहे बि सिंधी आहिनि जेके पाण में ॻाल्हाइनि था पाण खे अॼकल्ह ॾिठो वियो आहे त सिंधीअ में ॻाल्हायूं त शर्म थो अचे अरे भई शरम छा जो त उहो आसे पासे वारा नथा सम्झी सघनि पाण खे पंहिंजे लाइ छा आहे पंहिंजा ॿारनि जो भविष्य छा आहे उहो ॾिसणो न आहे ओ से पर पाण रहूं था सम्झो की महाराष्ट्र में त भले उहे वधीक भई उहे पंहिंजी भाषा ॻाल्हाईंदा कॾहिं बि ॿी भाषा न ॻाल्हाईंदा तव्हांखे बि त सिंधियुनि खे इहे ई तव्हांखे प्रण खपे त असां किथे पहुचऊं पा पाण सिंधीअ में ॻाल्हायूं ऐं ॿारनि खे बि ॻाल्हाइणु सेखारियूं पर कम नसीबी इहा आहे त माण्हू जेके सिंधी ॻाल्हाइनि था उन खे ॻाल्हाइण नथो ॾिनो वञे या छा पंहिंजी सिंधियत आहे पाण खे अॻिते आरणो आहे त तव्हांजी भाषा हूंदी त पाण ॾिसण में ईंदासीं बाक़ी न त सिंधीअ जो नालो निशान मिटी वेंदो सिंधी जेके आहिनि न खाली इंडिया में आहिनि पर सॼे हिंदुस्तान में जिते बि वेंदो हुते सिंधी मिलंदव तव्हां चंड ते बि वेंदो उते बि तव्हांखे सिंधी मिलंदो सिंधी जेके आहिनि महिनती आहिनि ऐं कंहिंजी बि परवाह करण बिना पाण कमु कनि था ऐं अगिते वधनि था उन्हनि खे ग़ुलामी न खपे उहे पंहिंजे महिनत सां अॻिते अचनि था कंहिं मिनिस्टर या दगाबाज़ीअ सां कोई कुझु कमु नथा चाहिनि उन्हनि खे कंहिं कंहिं अहिड़ा पंहिंजा नौ जवान पैदा थियनि था जे पाण जीअं सिंधीअ खे ॿोड़े त छ्ॾनि पंहिंजो नालो जेको आहे छो कॾहिं अभिमान सिंधीअ खे पाण खे वधाइनि लाइ त उन जी जेका ग़रीबत जेका आहे तव्हां ॾिसो वेंदो त उननि ग़रीबनि खे त तव्हां अॻियां अॻियां ते आरिणो त उन्हनि जी जीवन जेको सफल थिए पाण खे इहो ई अभिमानु हुजणु खपे त मुंहिंजो को बि सिंधी जेको आहे त कॾहिं बीख न वञे या कंहिं सां कई का यो चोरी छुपे कमु करे इहो न हुजणु खपे मूंखे इहो अभिमानु आहे त मां जेको कम थो कया सुठे नमूने थो कया ऐं पंहिंजे सिंधियत जो उहो अॻिते आणण लाइ कोशिशि कयां तो पंहिंजे देवता खे ॾिसंदो जिते घरनि जा घरनि जा सिंधियुनि जा रसाला आहिनि उते पंजानवे टका जेके आहिनि सिंधी ग़रीब आहिनि ऐं पंज टका यार आहिनि जे पंहिंजो सुठे नमूने हलनि था उन्हनि खे अगिते आणण लाइ पाण खे कोशिशि करणु खपे पाण में जेके बुराइयूं आहिनि उहे दूरि करे ऐं सभु मिली करे कम कयूं त असांजो थींदो त असां पंहिंजी सिंधियत खे बचायूं था पर इहा कोशिशि थोरे वक़्त लाए अचे थी पोइ सभु भुलिजी था वञनि त छा कया छा छा थिए थो त जो फैशन आहे जेको आहे सो ॾींहों ॾींहुं वधंदो थो वञे ऐं जेके नफ़िरत जेका आहे सभु माण्हू हिकु ॿिए जे विच में था पैदा कनि उहा न थिए उन जे लाइ सभिनी खे वीचारु करणु वॾा वीचारा स सभु मां ॿ टका अहिड़ा हूंदा जे ए कोशिशि कंदा आहिनि त ग़रीब पंहिंजी भाषा पंहिंजो सभु कुझु जेको आहे सो अॻिते अचे पर थोरे वक़्त लाइ उहे ॿुधी करे ॿिए कनि मां कढी था छ्ॾनि तव्हांखे इहो करणु खपे त जेको आहे पाण जो जेको अभिमानु पाण कनि था त पंहिंजी महिनत सां अॻिते अचूं ऐं सभई सुठे नमूने अॻिते अचनि नालो निकिरे अहिड़े नमूने सिंधियुनि खे पाण तयारु कयूं त अॼुकल्ह छोकिरियूं जेके आहिनि जे पंहिंजे जेका मर्यादा खां ॿाहिरि निकिरी वञनि थियूं ऐं जो अॼुकल्ह तव्हांखे ॾिसंदो त जिते किथे चर्चा ॾाढी थी पई आहे जहिड़ो त अॼु पहिरिया मां औरतू हूंदियूं त उन्हनि जो विधवा थींदियूं त कॾहिं बि उहे पंधु खणी करे बाज़ारि में न निकिरी सघंदियूं बराबरि आहे त अॼु ज़मानो फिरी वयो आहे पर इन जो मतिलबु इहो न आहे त हद खां ॿाहिरि वञिजे हद खां ॿाहिरि वञण जो नतीजो छा थो थिए त ॿिया माण्हू ॿियूं क़ौमियूं लाभ वठंदियूं थी वञनि ऐं पैंजी सिंधी जेके आहिनि से के कहिड़े न कहिड़े आडे रस्ते वञी थियूं अॼुकल्ह ॾिठो वञे जिते न किथे ॾिसंदो त सिंधियाणी जो छोकिरियूं जेके आहिनि सिंधियुनि जेखा असां बदिले ॿी क़ौम सां शादियूं थियूं करे वञनि ऐं उहे पंहिंजो घर थियूं वसाइनि उहे पाण खे अहिड़े नसीबदार त सम्झनि त असां जेल मां निकिता आहियूं ऐं इहा का ज़िंदगी न आहे ज़िंदगी आहे त मां निशान जी हुजणु खपे हीअं नथे त अॻिते ई पाण खे ॿिया कंध हेठि करिणो पए अहिड़ो कमु न करणु खपे और इहा ई सभिनी खे वेनिती आहे त पंहिंजे ॿारनि खे अहिड़े नमूने त तवां तयारु कयो उन्हनि खे अहिड़े नमूने शिक्षा ॾियो त पंहिंजे ओड़े पाड़ो बि सुखी रहे जे ऐं जिते बि वञनि त हुननि जो नालो निकिरे ऐं सिंधी आहे उहा सभिनी खे लॻे त तव्हां सिंधीअ में आहियो